मैम नमस्ते जी मैम बताइए क्या चाहिए आपको हाँ हाँ मैम मैम आटा अवलेबल है मेरे यहाँ अच्छी क्वालटी का आटा है आशीर्वाद का मैम सत्तर रुपये के जी है मैम महँगा क्या मैम मतलब महँगाई उतनी ज़्यादा मतलब आप समझ रही इसलिए आजकल आज आजकल महँगाई इतनी है महँगा तो नहीं है नहीं नहीं नहीं है मैम आप समझिए मेरी बात मैम सिक्स्टी ऐट रूपीस का देंगे यह फिफ्टी का हम नहीं हो पाएगा मैम यह काफी सस्ता है जी नहीं नहीं मैम उतना नहीं हो पाएगा मैम मतलब आप समझ रही हैं पच्चास रुपये तो हमारी वह ख़रीद नहीं आपको मैम उतना सस्ता नहीं दे पाएंगे बताइए उतनी ख़रीद नहीं है तो आपको कैसे प्रोभाइड करा दें हम नही नही मैम इससे सस इससे सस्ता चलिए टू रूपीस क्योंकी उससे सस्ता मैम पसिबल ही नहीं है कहीं मिलना नहीं नहीं मैम अब इससे ज़्यादा कहीं मिलेगा नहीं मैम आप नहीं आपसे रीक्वेस्ट यही है कि यही ले लिजीए क्योंकि यहाँ वहाँ घूमने से कोई मतलब है नहीं इससे सस्ता आपको मिल नहीं पाएगा नहीं नहीं हम जवा जवाब नहीं आप आप रुकिए ना यहाँ आप यहाँ से मैम देखिए कवाल्टी जो है ना मैम बहुत बेस्ट कवाल्टी का है आपको इतने कॉस्ट में मिलेगा नहीं जो मैं मैं जो कवाल्टी दे रहा हूँ यह आपको अग़ल बग़ल आस पास कहीं नहीं मिलेगी सिक्स्टी रूपीस का दे रहे हैं अब उससे कम नहीं होगा मेम क्योंकि क्वानटिटी और क्वालिटी दोनों नहीं मैम उतना नहीं हो पाएगा मतलब उतना मार्जिन नहीं है कहाँ से देंगे नहीं मैम देखिए आपसे रीक्वेस्ट यहीं है कि आप यहीं ले लिजीए अच्छा रहेगा आपको भी और मैम सुबह सुबह मैम ऐसा नहीं है आप नहीं नहीं मैम देखिए अभी सुबह है इस्टरटींग है चलिए आपको सिक्स्टी वाले में कर दे रहे हैं क्योंकि मेरी मेरे जैसा क्वाल्टी कोई दे नहीं पाएगा जो मेरी क्वाल्टी वह बेस्ट है रखता हूँ आशीर्वाद कंपनी का पतांजली का जो बोलेंगी आपको दे दूँगा अच्छी क्वाल्टी मैम देखिए सस्ता तो हमको मिल जाएगा लेकिन मैम वह क्वाल्टी नहीं दे पाएगा मैम कोई नहीं नहीं मैम चलिए मैम ठीक है कोई बात नहीं आप जाकर ले सकते हैं बग़ल से अगर आपको लेकिन क्वाल्टी नहीं दे दे पाएगा कोई ठीक हे नमस्ते मैम